पयलींच्या काळान कितें आसलें पयलीं आमकां शिक्षण शिक्षण घेवपाक जाय आसलें पण परिस्थिती कठीण आसलेली तेन्ना कितें शिक्षण कमी आसले लोकांचे शिक्षण कमी आसल्या कारणान तरी लोक शिकले शिकून धावी मेरेन आठवी मेरेन तेकत खूब आसली धावी आठवी शिकले तरी काम मेळ्ळा आनी आतां कितें आसा आतांच्या ह्या काळान कशें आसा की धावी आठवी हे कांयच ना तेच्या पेक्षा जास्त सुद्दा शिकून सुद्दा बरें हायर जाल्लेले आसात लोक ते सुद्दा घरा कडेन आसतात पण तेचे बरें शिकून हांगर कामाक लागले लागलें काय बरें जा ते हांगर कि कशें आहा की खूब शिकोन अशें थोडे घराय बसलेले आसा पण आतां आतां लोकांक शिक्षण मेळटा थोडी भुरगीं शिकोंक पळयना तरी तशें आसा आजुनूय पण भुरग्यांक आतां कितें आसा शिक्षण घेवपाक सांगलें की थोडी शिककूय पळयना तशें आनी आतां तशी परिस्थिती आसा लोकांची की आतां जाय थंय अशे शाळा जाल्लेले आसात लागीं लागींच आसात एका गांवांत दोन दोन चार चार शाळा इश्कोला कॉलेजी जाल्लेले आसात पयलीं तशें नासलें पयलींच्या काळान लोक किदें करी की खंय लाब लांब वचचें पडा तांकां तशें तांकां गाडयांचेंय हें नासलें आतां गाडयेय जाल्ले आसात पयलीं गाडये नासले लांब बसीनी ट्रॅवल करीत लोक ते आनी आतां कशें आतां लोकांक सगळें आयते हें मेळ्ळलें आसा की तांकां सोय जाल्लेली आसा गाडयांची गाडयोय जाल्लेले आसा आनी तांकां वचोंक येवंक बरें पडटा स्कूल बसी जाल्लेले आसात आतां आनी गोवरमेंटान बरी सोय केल्ली आसा सगळ्यांची पयलीं तशें नासलेले पयलींचो लोक धावी म्हटल्यार तरी शिकले तरी टिचरी विचरी जाल्लेले आसात लोक आनी आतां लोकांक कामां मेळनात इतकें शिकोन सुद्दा पण कितें आसा हेतून तुमी सगळ्यांनी बरें शिकपाचे आतां सोय जायती बरी जाल्लेली आसा बरें शिकपाचें इतकें